ہمارے مذہبی تہواروں میں بہت سے کھانے پینے کی چیزیں وابستہ ہیں چوں کہ ہمارے یہاں دو مذہنی تہوار ہیں عید اور بقرہ عید ان دونوں تہواروں میں مختلف چیزیں کھائی پکائی جاتی ہیں عید میں ہم لوگ سیوئیاں چھولے بھٹورے گلاب جامن پانی پوڑی وغیرہ کھاتے اور بناتے ہیں اور بقرہ عید میں ہم لوگ کی پوری توجہ گوشت پر ہوتی ہے

ہم لوگ عید اور بقرہ عید میں ایک چیز دونوں تہواروں میں بناتے ہیں وہ بریانی ہے اس کو ہم لوگ بہت مزے لے کر کھاتے ہیں